اترپردیش میں بہت سی سرکاری اسکیمیں ہیں جیسے اترپردیش بے روزگاری بتا شرمک پنجیکرن اترپردیش گنا پرچی کیلینڈر اترپردیش اترپردیش بھاگیہ لکشمی یوجنا مکھیہ منتری یووا سوو روزگار یوجنا اترپردیش مکھیہ منتری ساموہک وواہ یوجنا مکھیہ منتری ابھیودیا یوجنا اتر پردیش فری بورنگ یوجنا یہ وہ تمام اسکیمیں ہیں جن کے ذریعے اترپردیش کی عوام کو فائدہ پہنچانا ہے اور وہاں کی حکومت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری تمام اسکیمیں عوام تک آسانی سے پہنچ جائیں